हमर मिथिलामे विवाह समारोहमे जेनाकि बरातीके स्वागत कयल जाइत छै बराती आएल तऽ हुनका पहिले तऽ स्वागत नस्तासँ कऽ आ जल चाय से करायल जाइत छै एकरा बादमे जेना विवाहके भऽ गेलै सुहाग भऽ गेलै पड़ैत छै जेना मुँह दिखाइके रस्म होइत छै सिंदूरदान होइत छै कन्यादान भऽ होइत छै आओर जेना वरमाला भेलै पहिना पहिराबेके विध होइत छै एहि टाइपसँ हमरा मिथिलामे विवाहित विवाहके समारोह होइत छै हमरा मिथिलामे जेना मछली शुद्ध मानल जाइत छै तऽ हमरा सबकेँ मिथिलाके विवाहमे ई सब चलैत छै जेना नस्तामे भऽ गेलै मिठाइ भऽ गेलै गुलाब जामुन भऽ गेलै आओर बिस्कुट भऽ गेलै सिंघारा भऽ गेलै मखान भऽ गेलै भूजल काजू भऽ गेलै बहुत सारा आइटम जे छै से मेहमानके आब जेना अपना बरातीके स्वागतके लेल रखैत छै हमरा मिथिलामे स्वागत बरातीके स्वागतके लेल नाश्ता देलाके बादमे हुनका फेर खाना पीना भऽ गेलै जेना जते प्रकारके अहाँकेँ सब्जी होइया पनीर मसाला भऽ गेलै अहाँकेँ जेना अहाँकेँ भऽ गेलै फ्राइ राइस पुलाव दाल तड़का मिक्स वेज बहुत तरहके आइटम सब्जीके राखल जाइत छै ई वेजमे भऽ गेलै अहाँकेँ एकरा बादमे फेर नॉन वेज आइटममे जेना मछली भऽ गेलै ई सब बरातीके देल जाइत छै आओर हुनका एहि टाइप से स्वागत कयल जाइत छै तऽ बरातीके मतलब भेलै हमरा मिथिलामे तीन मन जेकरा हमरा ब्राह्मण समाजमे तीन मन कहल जाइत छै तऽ ब्राह्मण समाज तीन मन खाय बला बराती भऽ गेलै हमरा मिथिलामे ई परम्परा छियै जेना शादी भेलै तऽ ओ कन्यादान भेलै बरमाला भेलै सुहाग पड़ैत छै तऽ एहि टाइपसँ हमरा सबकेँ शादी विवाहमे फंक्शनमे होइत छै जेना हमर ब्राह्मणमे संस्कार भेलै तीन तीन टाइपके संस्कार होइत छै जेना एक मुंडन संस्कार भऽ गेलै जनउ संस्कार भऽ गेलै विवाह संस्कार भऽ गेलै मरण संस्कार भऽ गेलै तऽ एहि टाइपसँ हमरा मिथिलाके ई विवाहके संस्कार हम बतेलहुँ हँ जेना जनउ संस्कार भऽ गेलै ई हमर सबकेँ मिथिलाके शादी विवाहमे होइत छै जेना कन्यादान भऽ गेलै पिता अपना बेटीके करैत छै एहि टाइपसँ हमरा सबकेँ चतुर्थी भऽ गेलै चौठारी भऽ गेलै एहि टाइपसँ हमरा मिथिलामे विवाहके कार्यक्रम चलैत छै